सोर बुंदों औ ए फट' खेबजागौमोन दे दे आमफ्राय मा फट' खेबनायफ्राव बिदिनो हाजार मोनसे फट'फ्राव खेबजागौमोन नामा औ फट'ग्राफ पट'ग्राफारफोरनिलाय मोजां जाखागोन ना खेबजागौमोन बहायनिफ्रायथो बुंदों ए माला खेबजा फैनाय ए फैदो आंनि स्टुडिय'खौ नुखाबाय दा औ

मोजां नोङो बेसेबांं लानाय बेसेबां फट' खेबजानाय बेफोरनि सायावसो आरो बेयो बेफोरो माबा दामफोरा

खेबजायो खेब खेबफैलायोना मेरला आंनावनो

दे

खेबजाफैदो नों खेब नों लोगो लाना फैयो ना हारसिं फैयो नों खेबजाफैब्लानो जाबाय औ

मानिफ्राय बुंदों होनदोंमोनलाय ए थुक्राझार औ औ माब्लाथो फैनाय आं आंनियाव माबा बुंदोबखायो अफिसआ माबा आंनिया फ्रिजोबखा सानदेबानो बाद

गाबोन फैयो साफ्से फैगोन समफोरबाबो जायो औ साफ्से साफ्से फैगोन ए ए दे दे दे फैब्लानो जाबाय गाबोन दे